ہمارے علاقے كے اندر ہم سب لوگ مل جل كے رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی سب مل جل كے رہتے ہیں ہمارا جمہوریت یہی ہے كہ آپس میں مل جل كے رہو اور طاقت بنے گی كوئی باطلوں كا یہاں پہ دباؤ نہیں ہوگا تاكہ ہم كوئی دیش كی غداری كرتا ہے دیش سے غداری كرتا ہے تو ہم لوگ ایک جٹ ہو كر اس كو یہاں سے ہٹا سكے اس كو یہاں سے بھگا سكے اس كو یہاں سے خدیر كے نكال سكیں تو اس لیے كہیں ہوٹل و غیراز بھی ہوتا ہے وہاں ہم لوگ سب بھائی بھائی مل جھل كے رہتے ہیں مل جل كے كھاتے ہیں اور امن و امان محبت كا پیغام پھیلاتے ہیں ہم لوگ كے اندر كوئی نفرت بھید بھاؤ نہیں رہتا ہے اسی لیے ہم لوگ ہر بھائی مل جھل كے اپنے ہندوستان میں اپنی جمہوریت كو کائم رختے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو سب بھائی مل جل كر رہتے ہیں